मेरा नांऽ कर्णव ऐ अ'ऊं बीह् सालें दा ऐ ते में तुसें अपनी दिनचर्या दी गल्ल सनाना चाह्न्नां जैहलूं अ'ऊं छ निक्का हा ते मेरी दिनचर्या बड़ी मस्त मस्त ही न खाने दी चिंता न सोने दी चिं ता न किश न पढ़ने दी चिंता सारा गै दिनचर्या मम्मी मम्मी मेरी जो मम्मी जी उं'दी वजह् कशा मेरी सारी दिनचर्या चलदी आई ही ओह् की मिकी जित्थै बी जाना ओह् मिकी चुकदियां जित्थै जे बी खलाना आपूं खलांदियां खलांदियां ते काफी कम्म जे मेरे कम्म जिन्ने बी ऐ ते सारें ओह् मेरी मम्मी होर गै करदियां आं घर पर इस टइम ओह् दिनचर्या दा जो मजा ऐ ओह् नेईं थ्होआ दा अस बड्डे होई दे सारे पर में थुहानूं में तुसें ई इक गल्ल सनाना चाह्न्नां कि जै जैह्लूं अ'ऊं निक्का हा ठीक ऐ ते मिगी कोई समझ निं ऐ ही में केह् करा ना केह् किश ते किश निं किश निं पता हा जिंदगी दा केह् होआ दा कैह्लूं दिन होआ दी कैहलूं रात किश बी निं पता हा न खाने दी चिंता न किश ते सार किश जो ऐ मेरा परोआर और मेरे आस्तै करदा हा जैह्लूं जैह्लू थोह्ड़े बड्डे होंदे गे अस ते थोह्ड़ी थोह्ड़ी जैह्ल्लूं जैह्ल्लूं अस बड्डे होंदे गे अस समझ औने आने लगी थोह्ड़ी माड़ी मुट्टी समझ औनी औने लग्गी समझ आई कि कियां कि'यां कम्म होंदा मेरी मम्मी काफी मेरी मम्मी मेरे भापा काफी काफी अच्छी गल्लां मिकी सनाइयां मिकी सखाइयां

जैहलूं अ'ऊं तिन्न सालें दा होआ मिगी मिगी मेरी मम्मी नै पढ़ानां बी शुरू करी ओड़े करी ओड़े दा हा में तिन्न साले दा होइया मिगी मिगी इक तां लेइयै दस धोड़ी गिनती बी औंदी ही ते एबीसी बी औंदा हा और बी काफी गल्लां मिकी औंदियां ही अ'ऊं ठीक ठाक गल्ल बी करी करी लैंदा हा उस टाइम पर पर एह् टाइम एह् टाइम बड़ा ओह् टाइम बड़ा सौखा टाइम हा और जैह्लूं अ'ऊं कोई चार साल दा होआ मिगी मेरी मम्मी नै स्कूल पाई ओड़ेआ मिगी उस टाइम पता चलेआ की स्हेई पढ़ाई के होंदी में पढ़दा अ'ऊं पढ़दा हा बड़ा शैल अ'ऊं बड़ा शैल पढ़दा हा और में में उस टाइम हा मेरा उस टाइम टिफन जेह्ड़ा ऐ स्कूल बैग जिन्ना किश बी स्कूलै दा कम्म हा सारा मेरी मम्मी करांदी ही मिगी किश समझ निं ऐ ही उस टाइम क्योंकि क्योंकि नमां नमां पढ़ना स्टाट स्टार्ट कीते दा हा

जैसे जैसे बड्डा होंदा गेआ वैसे वैसे समझ औन लगी कि कि'यां कि'यां कम्म होंदा सारा किश जैसे पैह्लें अ'ऊं पैह्लें अ'ऊं अपने जे तस्में न बूटें दे तस्में जो ऐ ओह् ठीक तरह् नेईं ब'न्नी सकदा हा पर जैसे जैसे थोह्ड़ा बड्डा होंदा गेआ तां मिकी समझ आई कि कि'यां कि'यां बन्नदे न ते हून अ'ऊं शैल करियै बन्नी लैनां ते काफी च चीजां न जे मी सखाई दियां बचपन च सखाई दियां मेरी मम्मी ने ओह् मिकी अज्ज कम्म आवै दियां ते मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी प पैह्ली गुरू न जिन्नै मिगी काफी किश दुनिया बारै सखाया काफी किश कीता और जिन्ना में जिन्ना स्कूलै दा कम्म हा मिकी मेरी मम्मी करांदी ही और प्यार नाल मिकी सब किश सब किश सखांदी ही जि'यां अ'ऊं छे सालें दा होआ थोह्ड़ी थोह्ड़ा शैल शैल पढ़ना स्टार्ट कीता ते तैह्लूं तैह्लूं तैह्लूं तैह्लूं बड़ा मजा आया मेरे डैडी होर बी बड़े स्पो बड़ी मेह्नत करदे हे मेरे उप्पर ओह् बी ओह् बी मेरे मिगी पढ़ांदे हे और और मिकी जैह्लूं अ'ऊं निक्का हा तां मिकी अपना किश कम्म निं करना औंदा हा बड जैसे जैसे बड्डा होंदा गेआ तां मिकी मेरी मम्मी नै सखाया और जैह्लूं अ'ऊं अट्ठे दस्सें सालें दा होएआ ते तैह्लूं मिकी स्हेई पढ़ाई समझ आई पैह्लें अ'ऊं लट्टरमस्ती लट लटरमस्ती करदा हा पढ़ाई च पढ़दा निं ऐहा बट जैह्लूं अ'ऊं ञारमीं बाह्रमीं च पुज्जेआ ते तैह्लूं तैह्लूं मिकी समझ आई स्हेई पढ़ाई केह् होंदी और और पैह्लें दी दिनचर्या ते हून दी दिनचर्या च बड़ी फर्क ऐ पैह्लें मिकी किश चिंता निं होंदी ही पूरे दिनें दी अ'ऊं करा न किश नेईं पैह्लें मिकी टिफिन पाने दी टैंशन नेईं ही न स्कूलै दी टैंशन मिकी छड्डने ई बी आपूं जंदे हे पर जैसे जैसे टाइम बदलदा गेआ वैसा वैसा हून उ'नें सनाया मिकी कि कि'यां कि'यां कम्म होंदा पैह्लें मेरा टिफिन मेरी बोतल पानी दी बोतल ते मेरा बस्ता सारा किश ओह् पैक करदियां हा मेरी मम्मी होर पर जि'यां जि'यां बड्डा होंदा गेआ में टिफिन आपूं पाना स्टाट स्टार्ट कीता में में पढ़न अपना बस्ता पैक करना में आपूं चालू कीता ते काफी कम्म न जो में हून स्टार्ट कीते बट हून दी दिनचर्या च कि सुबह् अ'ऊं छे बजे उट्ठना होना ते उट्ठियै जा जाइयै उत्थुआं उट्ठियै ब्रश करियै अ'ऊं ज जन्ना जिम उत्थुआं आइयै न्हाई धोइयै अ अ'ऊं जन्ना कालेज ते कालेज दा आइयै ते कालेज दा आइयै में सौन्नां खन्नां रुट्टी खन्ना रुट्टी खाइयै सौन्नां और उट्ठना छे बजे छे बजे कशा अट्ठ बजे धोड़ी पढ़ना भी अपने परोआर क क कन्नै परोआर कन्नै टाइम टाइम बतीत करना जे मिकी बड़ा स्हेई अच्छा लगदा अच्छा टाइम लगदा मिकी ओह् काफी तो कम्म न जो में दिनचर्या च करना और ओह्दे बाद अ'ऊं थोह्ड़ी गेमां बी खेह्ली लैन्नां जो कि मिकी अंदरों खुशी दिंदियां और एह् ते मेरी दिनचर्या थैंक्यू